सो आमची एक बायक बायक आसा आमची दोन बायक आहाय आनी ती बरी बाशेन तेंकां सर्विसींग कोताय जावं सोमना एक पाटी आमी तेंकां धुय धुयताय आनी बरी नविताल्ल कोन्न दवरताय आमी खोंयी वस जाल्यार आमी हांव वोयता बायकाचे केन्नाय पूण आतां मुको तितलें जायना पूण पोयलीं वोयतालें पूण चोड लोंग ड्रायव्हींग केल्यार म्हुजी बॅक पेन जाता तेका लागो हांव आचीपशी वोसना आनी आतां केन्नाय एशें कोन्न हेजे कारार बा वोयता म्हुणल्या आमची बायक आहाय तेंची आमचे बोरी बाशेन आमी कुयदाद घेताय तेंचो आनी कोणाकूय मुगे गोव आसा तो सोदां चोलयता बायक घेन तो आपल्यागे खोंयच्यान गेलो बायक घेयन सामान हाडलें गारा येयलो आपल्या कितें रांदपा आसा तें रांदिल्लें ते बाशेन आमचें देखून आमी बायक बी बोरे बाशेन सांबाळटा आनी एशे कोन्न आमचें चोलता कितेंय आहा जाल्या तें आनी आनी म्हाका कांय सांगो कोयणा